हा जीअं त मां हाणे हिकु सिगिरी वरिती चेईं स्टील जी सिगरि अथईं सुठी स्टील अथईं पर सफ़ा अहिड़ी बेकार निकिती सफ़ा थोरो ई युग त कट थी चढ़ी वञे बर्नल बि अहिड़ा अथसि कटियल जो भाॼी ई नथी ठहे विच विच में घड़ी घड़ी बंदि थी थी वञे पावा बि लुॾण त पिया रख इहो सुठी कोन्हे